میں نے فلی آٹومیٹک مشین منگائی تو تھی لیکن وہ اتنی اس میں اتنا سارا پانی ویسٹ ہوتا ہے اور اتنا ہی سرف ہوتا ہے ہمارے پاس سیمی آٹومیٹک مشین تھی تو ہم اس میں ایک بار سرف ڈال کر دو بار کپڑے دھوتے تھے لیکن فلی آٹومیٹک میں ہم صرف ایک بار ہی سرف ڈال کر اور ایک بار ہی کپڑے دھو سکتے ہیں کیونکہ وہ آٹومیٹک ہے تو اس کا پانی اپنے آپ نکل جاتا ہے اور سیمی آٹومیٹک میں وہ سب ہمیں کرنا پڑتا ہے تو اس لیے میں آپ سے یہ مشورہ دوں گی کہ ہمیں اس یوز کرنی چاہیے سیمی آٹومیٹک مشین یوز کرنی چاہیے اور اس میں ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوتا اور ہم خود اپنی مرضی سے اپنی پسند کے کپڑے دھو سکتے ہیں اور فلی آٹومیٹک مشین میں ہمیں بار بار سرف یوز کرنا پڑتا ہے بار بار پانی ڈالنا پڑتا ہے سب چیزیں بار بار لینی پڑتی ہیں جس سے کہ ہمارے زیادہ زیادہ سرف خرچ ہوتا ہے زیادہ پانی خرچ ہوتا ہے کپڑے بھی صاف نہیں دکھتے ہیں پانی بھی صاف نہیں نکلتا ہے